ہیلو میم آپ ٹیلر کی شاپ سے بول رہی ہیں جی ہم نے اپنے بیٹے کا یونیفام سلنے دیا تھا دو ہفتے ہوگئے ہیں اور ابھی تک نہیں ملا ہے بیٹے کا جی ایان

ایک گھنٹے میں لے جائیں اچھا تیار ہے اچھا ٹھیک ہے تیار رکھیے گا ابھی ہم ایک گھنٹے میں آئیں گے پھر آپ ہمیں دے دیجیے گا ٹھیک ہے پوری یہ بتائیے ہیلو سنیے تو ہیلو ہاں اب یہ بتائیے آواز آ رہی میری ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے نا جیسے بٹن کاج سب صحیح بنائے ہیں ہاں زیادہ یہ بتائیے زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے جلدی کھول نہیں پائے گا نہیں ناپ واپ تو سب ٹھیک ہے لیکن اس میں جو کاچ اور وہ ہیں ذرا دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے ہاں ہاں اور سنیے تو ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ارے سنیے تو سنیے تو سنیے میری بات سنیے ہیلو ابھی ہاں ابھی آٹھ دن پہلے گئے تھے میرے ہسبینڈ لینے کے لیے تب تو انہوں نے کہا تھا کہ کپڑا ابھی سلی نہیں ہیں نہیں آپ کے ہی کوئی کاریگر تھے وہی بتا رہے تھے کہ یونیفام نہیں سلی ہے اور ابھی تین دن جی جی ابھی ہم نے تین دن پہلے بھیجا تھا اس کے بعد وہ کہے تھے ہمیں تو کپڑا ہی نہیں پتا کہاں رکھا ہے اچھا خالی پریس اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے لیکن اس میں تیار کر اب سنیے تو اب اگر ہم کسی کو بھیجیں تو اب یہ نہ کہیے گا کہ یونیفام جو ہے وہ ابھی نہیں اب کل لیجیے گا ہمیں آج ہی چاہیے ہے ہاں بچے کو صبح اسکول بھی بھیجنا ہے نا جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک